राइटिंग दी प्रोसेस में ओल्लै करनी होनी आं जेल्लै में कुतै दुखी होनी होनी आं ओलै में कुदै लिखी लैन्नी होनी आं जेल्लै कुछ मतलब दुखी होऐ जेल्लै पूरे दिन दा में पूरा जेह् किश बी होए दा होंदा ओह् में लिखनी होनी आं कि अज्ज मेरे कन्नै एह् होया हा अज्ज में किस बजह् कन्नै में दुखी ही मतलब कोई बी बजह् होंदी कि अस किस दे रिलेटिड किस चीज दे रिलेटिड अस मतलब कि दुखी हे मतलब जेल्लै दुखी होनी होनी आं में लिखनी होनी आं कोई इ'यां शायरी होई गेई कुछ बी होइया ओह्दे ने कोट होइया मतलब लिखने होने आं ओह् बनानी होनी आं में अपनी बक्खरी डायरी बनाई दी ऐ में जेल्लै कुदै मन बड़ा दुखी होंदा ऐ में ओल्लै दुखी आह्ली शायरी लिखी लैन्नी होनी आं जेल्लै मेरा कुदै मन ठीक होंदा ठीक गुड बॉय पांदी ओल्लै में ओह्कड़ा लिखी लैन्नी होनी आं जां ते फिर में कुछ बी मतलब कोई जेल्लै कोई मतलब जेल्लै में क्लॉस बिच ही ना जेल्लै में कोई एटथ नाइन्थ बिच पढ़दी ही ओल्लै बी मेरा कुदै जेल्लै मेरा मन दुखी होंदा हा ना ते ओल्लै में ओह् करदी ही ओल्लै में लिखदी ही सिर्फ राइटिंग राइटिंग करदी ही सिर्फ लिखदी ही लिखदी ही जि'यां कि जेह्दे पर कोई बंदा दुखी ऐ होर मेरे कन्नै जेह्ड़े क्लॉसमेट्स ही ओह् बी जेल्लै मिगी बोलदियां ही कि में इस दे रिलेटिड दुखी आं ते मिगी इस दे रिलेटिड मेरे ताहीं लिखी लै ते में बी शायरी लिखदी ही ते में बी सैड गै लिखदी ही सैड कोट लिखदी ही ते ओह् मिगी आखदी ही मिगी लिखी दे फिर उ'नें अपनी डायरी बनाई दी ही फिर में ओह्दे पर लिखी देना मतलब मतलब बहोत ऐसे मतलब बड़ियां ऐसियां चीज़ां लिखी दियां मतलब पसंद ई राइटिंग करना लिखना राइटिंग कोई बी शायरी होई गेई अपने ताहीं गै लिखी लैओ जां जेल्लै कुदै कुसै दा बर्थ डे होंदा ओह्दे पर लिखी ओड़नी होनी आं जां ते फिर किसे दा मतलब इ'यां बर्थ डे होंदा ओह्दे पर लिखी लैन्नी होनी आं जां फिर किसे दी एनिवर्सरी जि'यां मम्मा भापा दी एनिवर्सरी होंदी उं'दे पर लिखी ओड़नी होनी आं जां ते भापा जी दा बर्थ डे होऐ मम्मा जी दा बर्थ डे होऐ उस दे रिलेटिड लिखी ओड़नी होनी आं ब्रदर एंड सिस्टर दे रिलेटिड लिखी ओड़नी होनी आं जो लव दे रिलेटिड लिखनी होनी आं प्यार क्या है उस दे रिलेटिड लिखनी होनी आं मतलब बस जो बी होऐ बस लिखना पसंद ऐ लिखना ऐ प्रिपेयर हर टाइम ते कोई मतलब ऐसी होंदी ऐ कि कदें कदें दुखी होनी आं जां फिर कुदै खुश होनी आं कोई ऐसी मूवमेंट कोई बी ऐसी मूवमेंट होए कि जदूं मतलब जो बी ऐ अपनी ओह् अपना लिखनी होनी आं कि मेरा कनेहा ओह् डे हा कनेहा मतलब कनेहा उ'त्थें मेरी ओह् रेही कनेहा रेहा मेरा ऐनी ओह् में पूरा लिखनी होनी आं फिर ओह् फिर में केह् करना फिर बी में कुदै जेल्लै कल्ली बैठी दी होनी आं लाइब्रेरी में पैह्ले बी सनाया लाइब्रेरी बी बेही जन्नी होनी आं अज्ज कल धोखे बड़े मिलदे न धोखें दे उप्पर लिखनी होनी आं कदें कदें में सोचनी होनी आं कि में अपने अपने उप्पर गै ऑनर बनांऽ किसे सांग दी में कुछ बी मतलब किसे दा लिखांऽ लिखांऽ अगर लिखनी होनी आं ओह्दे प्यार दे रिलेटिड लिखनी होनी आं प्यार उप्पर लिखनी होनी आं फिर में दुखी होऐ बंदा ओह्दे उप्पर लिखनी सैड होऐ बंदा ओह्दे पर लिखनी होनी आं कुछ बी होऐ सैड मतलब सैड लिखनी होनी आं फिर ओह्दे बाद अगर कोई बंदा खुश होऐ ओह्दे उप्पर में खुशी दा लिखी ओड़नी होनी आं ते स्माइल दे रिलेटिड लिखी ओड़नी होनी आं मतलब कि जो मन बिच आंदा बस लिखना कोट बनाई ओड़ना शायरी बनाई ओड़नी एह् किश लिखनी होनी आं फिर जेल्लै कल्ले बैठनी होनी आं ओल्लै बी ते कुछ समझ निं आवा दा होंदा लिखन लग्गनी आं राइटिंग दे रिलेटिड लिखनी होनी आं फिर दिक्खो राइटिंग जेल्लै में बैठी दी होनी आं उसलै फ्रैंड बी आई जंदी कि मिगी एह्दे पर लिखी दे फिर में उसी ओह्दे पर लिखी दिन्नी होनी आं हर इक चीज उप्पर लिखनी होनी आं सब कुछ मतलब लिखनी होनी आं पढ़ना होंदा ओल्लै लिखना पैह्लें लर्न करियै लिखना समझियै पैह्लें उसी लर्न करना समझना फिर उसी लिखना दो चार बारी कि में केह् लिखेआ ठीक बी ऐ जां नेईं ऐ अगर इक बारी नेईं होऐ ते दूई बारी लिखना मतलब लिखदे रौह्नी होनी आं बस होर ते बस लिखना ऐ कुसै चाल्ली बी बस लिखना ऐ होर मैम जिसलै कुछ बी मतलब कोई बी क्वेच्शन दित्ता दा होंदा मैम ने बी ते में उ'नें ई बोेली ओड़नी कि सनाना निं ऐ ओरली निं देना में राइटिंग करनी ऐ में लिखना ऐ ते फिर में लिखनी होनी आं